एह है कि जित्थे बी अ'ऊं कम करनी उत्थै मेरा एह् तरीका अगर कोई बी इयां मुश्किल घड़ी आई गेई जां फ्है कुसे कन्नै लडा़ई होई जा लडा़ई केह् होनी लडा़ई ते बंदा में करनी गे नेईं होन्नीं आं पर कुसै दा इयां बक्खरा बक्खरा सोचदे लोक है नी कुसै दी इयां मिलदी जुलदी सोच आह्ले घट्ट गै होंदे बंदे जिंदे कन्नै थुआढ़ी सोच मिलदी ऐ इयां गै इक बंदा बक्खरा सोचदा दूआ बंदा बक्खरा सोचदा ते ओहदी बजह कन्नै गै बंदे दो बंदे च जेहड़ी होंदी लडाई जां फ्ही इयां बैहस होई जंदी ते अगर में एह् तरीका गी अगर कुदै कुस्न कने मेरी कदें बी बहस जां किश बी होंदा ते अ'ऊं उसी अ'ऊं रौहन्नीं अ'ऊं उसी किश नेई आखदी इ'यां मेरा इक गै तरीका बंदे गी इयां करने दा ओहदे कन्नै इ'यां लड़ने दा कि उसी इगनोर मारो उसी बलाओ गै नेईं उसी इन्नी इयां इ'यां करो गै नी कि ओह् बड़ा जरुरी ऐ जां ओहदे उपर घ्यान अस देआ करने उसी इन्ना बी जरुर जरुरी नेईं मसूस कराओं के भाई के तू बड़ा जरुरी ऐ तेरे आस्ते तेरे बारे अ'ऊं सोची सोची पागल होआ करनी नेईं उसी इगनोर करो ते बड़े लोक होंदे इयां कम्म करने दी जगह जेहड़े तुसें गी इयां थल्लै खिचदे तुस अगर अपना कम्म इयां शैल करा दे जां फ्ही दूए दी नजरें गी तुस शैल ओ कि हां थुआडे अपने सिनयरस उंदी नजरा च बड़े शैल ओ ते भाई एह् बंदा बड़ा शैल कम्म करा दा ते अग्गै़ सौ लोग होने जेहडे़ थुआढ़े तुसेंगी थल्लै खिच्चने गी बैठै दे होंदे भाई एह् कियां शैल करी गेआ इसी थल्लै खिच्चो कोई बी अगर कोई बी कदें बी इयां अगर मुश्किल अगर सिचुएशन आई गेई जा ते अऊं केह् करनी होन्नी कि हां शांति कन्नै दमाक दमाक दा खेल ऐ सारा कि शांति कन्नै उसी सोचनी अऊं कोई इयां फालतू दा परदा पुरदा नेईं रक्खनी आं अगर मेरी एह् है अगर में कीती दा ऐ ते कीते दा नेई कीते दा ते नेईं कीते दा ओह् चाहे बंदा मिगी जिन्ना बी आक्खी ओड़ै कि तूं एह् कीते दा तू ओह् कीते दा आंऊ नेई मन्ननी आं ते इयै है कि एह् बड़ी बार होंदा कि आंऊं जित्थै कम्म करनी ते लोकें दी मेरी मतलब अपने बडे दे नजंरे च अऊं ठीक आँ क्योकि एह् जेहड़ा एह् बंदा एह् ठीक कम्म करदा अबा और बथ्हेरे न जेहडे थुआढ़े तुसें गी इयां थल्लै खिच्चने गी लग्गे दे कि भाई उपर नेई बधी जा एह् थल्लै गै रवै एह् नेह बंदे ओह् बी बथ्हेरे न ते केह् कीता मेरी मेरे मेरे लेई दूए दे कन्न भरना शुरु करी ओड़े कि भाई ऐ एह् नेहा एह् ऐ करदा ऐ एह् करदा एह शैल नेईं ऐ बंदा एहदे च नेंई एह् गलत करदा एह् दूए दी नजरी शैल बना दा है नी ऐ इयै करियै केह् होआ कि उनें केह् कीता कि मिगी अपने स्कूल सिनीयर दे नजरें च गिराई ओड़ेआ उनें ई लग्गेआ कि भाई एह् बंदा गल्त ऐ ते अपने आप गी ठीक करने लेई में बडी चीजां कीतियां फ्ही अपने आप गी इयां उनेंगी साबित बी कीता कि भाई जेहडे़ एह् जेहडि़यां लोक छड़ियां गल्लां करदे उंदे उपर भरोसा नेईं़ करना चाहिदा अबा जेहडे़ जेहडे़ लोक कम्म करदे उंदे उपर तुस भरोसा करो जेहडे़ लोक गल्लां करदे उनें छड़ियां गल्लां गै करनियां जेहडे़ लोक कम्म करदे उनेंम कम्म गै करना छडा़ इयै है